नीक नसलके ढेर पहचान छै जेना नीक नसलके अहाँके पहचानमे अहाँ लऽ सकै छिए कि जे चमड़ी अच्छा होना चाही ओ ओकर हिस्ट पुस्ट होना चाही छाती लम्बा चौड़ा होना चाही आओर दूध दिअए बढ़िआँ दूधगर हुअए आओर दूध कमसँ कम बढ़िआँ मात्रामे दिअए आओर नीक नसलमे कि छै जे अहाँके अच्छा नीक नसलके हेबे करतै आओर बाकी हिस्ट पुस्ट होइ दूध अच्छा दै बढ़िआँ होइ रोग रोग तोग नहि होना चाही कोनो देखिके लागि जाएत अहाँके जे गाइ रोगी छै कि नहि छै खाना पीना एकरा स्वस्थ तरीकासँ मिललै अइ कि नहि मिललै अइ ई अहाँके पता लागि जाएत ओकरा देखैसँ ही आओर नीक नसलके हेतै तऽ ओ दूध तूध बढ़िआँ दै छै आओर ज्यादा मेहनत नहि पड़ै छै ओकरामे ओकरामे आरामसँ रखना छै ओकरा ठीक तरीकासँ राखऽ पड़ै छै बस कनिटा अहाँके भेल अहाँके सहवाल गाइ भेल ई सब नसलके जखने गाइ आबै छै तऽ ओ सब नीक नसलके गाइ मानल जाइ छै ई सब सहवाल नसलके गाइ अगर अहाँके मिल जाइ अइ जेकि अहाँके हमर सबके कनिटा बगलमे सहरसा छै ओमहर मिल जाइ छै बहुत नीक नीक नसलके गाइ अठारह उनीस किलो दूध देलक बढ़िआँसँ दुधगर दूध आओर खाइओमे नीक रहल बेचैओमे नीक रहल तऽ नीक नसलके गाइ बढ़िआँ होना चाही बस ओ देखैलए बस चमड़ी मोटा ताजा होना चाही खाइ ताइके कमी नहि होना चाही एकरामे आओर सब तरहसँ हिस्ट पुस्ट होना चाही बस इएह छै आओर कोनो नहि छै